हैलो सर नमस्ते जी ओह् तुस ओह् बोल्लै दे नी भूशन ड्रैवर होर कुत्थैं न तुस भला हून इस बेल्लै अच्छा अच्छा यरो में इत्थें हा जम्मू हा ते में थोह्ड़ा कम्म हा यरो जाना हा थोह्ड़े जरूरी ते मेटाडोरें रश बी बड़ा ते मेटाडोरां चला दियां नेईं हैन ते में जाना हा जानीपुर तक्कर जाना हा ते मिकी आई सकदे यरो लेने तुस आई सकदे हून लेने मिकी इत्थें हां किन्ना टाइम लग्गी जाह्ग तुसेंगी आने तक्कर अद्धा घैंटा ते फ्ही इत्थैं जानीपुर जाने आस्तै किन्ना टाइम लग्गी जाह्ग मिकी जल्दी भजाई ओड़गे थोह्ड़ा में जरूरी कम्म हा बीह् मैंट्ट खराब खराब खराब होने दे चांस नी ना न कोई बिच्च खराब नेईं ना होई जा ते बिच्च इ'यां बाकी थुआढ़े कच्छ काकल काकल कूकल हैन नि आटो दे बाकी लइसेंस बी ऐ नि जन्दे कुतें पुलस पकड़ी लै ते फ्ही लेट होई जाङ बिच्च एसी ते डैक लग्गे दा बगैरा गाने शाने सुनने नी

ठीक ऐ तां आओ फ्ही मिकी अ'ऊं लोकेशन तुसेंगी करना सैंड कराया किन्ना कराया किन्ना लग्गी जाना उत्थूं जम्मू दा जानीपुर तक्कर इ'यां किन्ना गै रेंज तक आक्खियै फ्ही अ'ऊं उस स्हाबें कन्नै पाई लैगा नी पैसे पता लग्गी जा थोह्ड़ा सनाई ओड़ो हां मिकी तां चाली रपेऽ तक्कर होई जाना कम्म हैनी चलो ठीक ऐ ठीक ऐ आओ फ्ही तां ठीक ऐ अ'ऊं लोकेशन करना सैंड थोह्ड़ा जल्दी आओ तां में लेट होई जाना ठीक ऐ फ्ही आओ ओके